मैं एक बार इस्टेसन जा रहा था स्टेसन से मैंने यहाँ से एक रिक्शा ऑटो वगैरह किया था मेरे क्या है ना दस मिनट में मुझे वहाँ पे पहुँचाता था और इस्टेसन इस्टेसन सिर्फ़ पाँच मिनिट के दूरी के था तो मैंने रिक्सा वगैरह की और वहाँ से किराया वगैरह जो भी था मैंने उनसे बात करके वो सारा डिस्कस कर लिया जैसे ही मैं रिक्सा में बैठा और मैं जैसे ही जाने वाला था तो अचानक से वहाँ पे ट्राफ़िक वगैरह आ गया था और ट्राफ़िक की वजह से मैं टाइम पहुँच नहीं पाया और टाइम पे नी पहुँच पाया तो फ़िर मैंने रिक्सा वाले को बोला तो रिक्से वाले ने बोला इसमें मैं मेरी उसकी मेरी कोई गलती नी है ऐसा वैसा वो अपने आप को बहुत सफाई देने लग गया और मैं उसको डांटने लगा कि भाई मुझे तो ट्रेन चली गई और अचानक से आपने जहाँ पे आपको दस मिनिट में पहुँचाना था आपने पन्द्रह से पन्द्रह मिनिट लगा दिए तो इसकी वजह से मेरी गाड़ी वगैरह चूक गई